दिवाली खां पोइ मां सूरत खां इन्दौर घुमणु वई हुअसि सूरत खां बस में स्लीपर बस हुई जंहिंमें स्लीपर जी सीटूं बि जाम कंफर्टेबल हुई ऐं इहे बस में हेठि वेहण जी सीट हुई मथां स्लीपर बस स्लीपर सुम्हण जूं सीटूं हुयूं असांखे हिकदमु कंफर्टेबल जाम सुठी तरह इहो ड्राइवर बि जाम सुठो हुओ ऐं बस बि सुठी तरह हलई पई कुझु बि हीअं झटका या इहे न इहे अहिड़ो न पियो लॻो ऐं ड्राइवर बी जाम सुठो हुओ विच में विच में हुन रोकईं तॾहिं बी असांखे केॾी महिल बि ज़रूरत हुजे हुन टाइम ते बस खे बिहारे करे बि सपोट सुठी तरह कईं हुन असांखे ऐं इहा यात्रा मुंहिंजी हुन बस में ज जी खिड़की बि ॾाढी सुठी हुयूं बस में खिड़कियुनि में बि परदा बि लॻियलु हुआ तंहिंखां पो बस जो कलर वग़ैरह अन न्यू नई नई बस ॼणु निकिती हुजे हीअं लॻे पियो असांखे सूरत खां इन्दौर वञण में ख़बर ई न पयो रस्ते जी की असां कीअं पहुची वियासीं